हम सुबह उठिके लगभग एक घण्टा योग करैत छी जाहिमे सूर्य नमस्कार तारासन चक्रासन कटिय चक्रासन शीर्षासन जकाँ बहुत आसनसभ करैत छी ओकर बाद दौड़य लए जाइत छी अहाँसभकेँ जे पते हैत जे योग इन्सानके लिए कतेक फायदेमन्द छै योगसँ बहुत बीमारी भी दूर होइत छै जे सभ योग करैए ओ हमेशा स्वस्थ रहैत छै योग सभकेँ करना चाही आओर अपन बच्चासभकेँ भी योग करवाना चाही जाहिसँ ओ बीमारी से दूर रहतै हम तऽ सुबह शाम दुनू टाइम योग करैत छी अहाँसभकेँ कहब जे अहूँसभ योग करू सिर्फ एकटा शीर्ष सूर्य नमस्कार करयसँ बहुत फायदा होइत छै पूरा शरीरके व्यायाम भऽ जाइत छै किआकि एकटा सूर्य नमस्कारमे बारहटा आसन छै आओर योग सावधानी से करना चाही किआकि एहिमे अगर उल्टा पुल्टा भऽ जाइत छै तऽ फायदाके बदला नुकसाने भऽ जाइत छै तऽ अहाँसभ भी कोनो गुरुके सान्निध्यमे ही शुरूमे योग करू बादमे तऽ अकेलो कऽ सकैत छियै अगर गुरु नहि यए तऽ अहाँसभ फोनपर भी देखिकेँ कऽ सकैत छियै हम तऽ फोनेपर देखिकेँ शुरू केलियै रहए सूर्य नमस्कारसभ आओर हमरा योग करयसँ बहुत फायदा भी बुझाइए किआकि योग जहिआसँ हम करैत छी तहिआसँ हमरा कोनो बीमारी भी नहि भेल यए मतलब बहुत कम भेल यए सिजनल हल्का फुल्का बुखार तऽ हेबे करतै योग जे करैत छै ओ बीमारी से दूर रहिते छै